आं मोजां मोनसिन्नाय बर' लिरगिरि एबा खन्थाइगिरिनि मुङा जाबाय ईसान चन्द्र मोसाहारि आं बिथांखौ बिनिखायनो मोजां मोनोदि बिथाङा सासे रमान्टिक खन्थाइगिरि आरो बिथाङानो बर' हारिनि गेजेराव गिबिसिन रमान्टिक खन्थाइ जों लोगोसे गिबिसिन सुंद' सल' लिरजेन्नाय बर'नि सासे मुंदांखा खन्थाइगिरि बिथाङानो जोंनि बर' हारिनि बर' थुनलाइनि खन्थाइनि मोखांखौ बेखेवजेनदों होन्नानै आं सानो बे जाहोननि थाखायनो आं बिथांखौ जोबोरैनो मोजां मोनो